हलो हा मां चवां पई त तव्हांजो बब्बू स्कूल में ईंदो आहे नी ॾाढा सुठो पढ़ंदो आहे ॾाढा सुठो नेचर बि ॾाढो सुठो अथसि असां चाहियूं था की इनखे स्टेज ते हू करायूं डांस करायूंसि त तव्हां अछा लेकिन हिनजा लटा ॿिया पवंदा पढ़ाई उनजा थींदो अगरि तव्हां चाहियो था त तव्हां अचो हिकु दफ़ो स्कूल में अचो मीटिंग कयऊं मीटिंग कयऊं हा मीटिंग हा लॻंदा नी हा बिल्कुलु सेखाइणो हा हा ॿारनि खे हा मिलंदी तव्हांजे बब्बूअ खे मिलंदी ट्रॉफ़ी छो तव्हांजो बब्बूअ जो पढ़ाईअ में और डांस में और सभु में ॾाढो सुठो हो अथसि त इन करे मां तव्हांखे फ़ोन कयो मां चयो तव्हां न तव्हां हिकु दफ़ो असां सां मीटिंग कयो स्कूल अचो मीटिंग में वियऊं जीअं बि तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं तव्हांखे करिणो पवंदव

हा हा

हा हा जी हा हा हा कोशिशि करिणी पईंदव हा हा तव्हांखे टाइम मां तव्हांखे हाणे हिन नवरात्रनि खां पोइ तव्हांखे मां टाइम ॿुधाए छॾींदमि बिल्कुलु ॿुधाए छॾींदमि टाइम कॾहिं करिणो आहे जीअं बि हूंदो मां तव्हांखे जल्दी सां जल्दी भले ॿारनि जी अचो था मीटिंग कयऊं पोइ मीटिंग ते वही करे असां सभु डिसाइड था करियूं छा करिणो आहे हा हा सभु ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा आहे नी न न फ़ीस नाहे तव्हां पंहिंजा कपिड़ा वठी ॾींदा बब्बू ॿार खे और सामानु जेको बि हूंदो चवांव थी मीटिंग ईंदव मीटिंग कंदासीं त छा छा खपे छा हा हा हा हा बिल हूं हूं हूं

हिन में आहिनि हाणे अञा चार पंज ॿार त थी विया आहिनि ॿार अञा बि अॻिते बि मां चओ तव्हांखे अॼु फ़ोन कयां वरी ॿिए खे फ़ोन कंदमि वरी उनखे फ़ोन कंदमि करिणो नवरात्रनि खां पोइ आहे पर जल्दी ई करिणो आहे ॿार हाणे बसि करनि न थोरो डांस ते बि अचनि थोरो करनि त हा हा टाइम बि हूंदो आहे हा टाइम बि मां ॿुधाईदीमांव जीअं बि हूंदो बसि हिकु त

हा हा बिल्कुलु मिलंदो मिलंदो मिलंदो सुठे सां सुठो मिलंदो खाइणु न न न न ईंअ थींदो ई नाहे हाणे बि ॿार ईंदा आहिनि स्कूल में पाणीअ जी एॾी बढ़िया सुठो ई न न हाणे बि लॻलु आहे असांजे हुते स्कूल में एॾी सुठी ओ लॻलु आहे कोई दिक़त कान्हे कंहिं ॻाल्हि जी दिक़त कान्हे पाणी थधे सां थधो गरम सां गरमु सभु मिलंदो आहे पाणी हाणे अॻिते थधि ईंदी त पाणी गरमु बि मिलंदो ॿारनि खे हा तां ॿारनि खे मोकिलियो था त सॼी शइ असांजे मथों आहे न ॿारनि खे संभाले मिलंदासीं मीटिंग कंदासीं ठीकु ठीकु हा ठीकु आहे